تحریر پر آپ کا یہ سوال یوں تو بہت ہی اہم ہے اور اس کے جواب کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے اس جواب میں کئی پہلو ہیں میں ایک دو پر ہی بولوں گا کیوں کہ وقت بہت کم ہے اور مختصربھی تو اس کا جواب یہ ہے اگر گرامر کی بات کریں تو گرامر اور قواعد کسی بھی تحریر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اگر گرامر کی غلطی ہو تو تحریر کی شان باقی نہیں رہتی اور ساخت کی بات کریں تو اس کی بہت اہمیت ہے اور اسی بناوٹ اور ساخت سے تحریر میں اور لکھاوٹ میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کوئی بھی تحریر بہتر اس وقت ہوتی ہے جب وہ گرامر اور ساخت اور بلاغت سے آراستہ ہو لیکن اس بات کو جاننے کے لیے میں نے کوئی تحریری کورس نہیں کیا اس کی مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی